विश्व की पाँच अंतर्राष्ट्रीय शहर न्यू आर्क नंबर एक नंबर दो लंदन नंबर तीन टोकियो नंबर चार पेरिस नंबर पाँच सिंगापुर